हय ओके म्हाका सांग म्हाका न्ही म्हज्या चलयेक लागून एफ डी ओपन करपाक जाय ताका कितें हें आसा तुमचीं सर्विस कितें आसा तें सद्या मायनर आसा

ट्वेलव पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट हय एफ डी जी आसा पय ती फक्त धा वर्सांचीच आसा कांय कमी सुबेज कितें आसा अच्छा अशें आनी म्हाका न्ही आं आनी म्हाका अ बायलेचे भांगर दवरपाक लॉकर जाय आशिल्लो सो तुमच्या बेंकेन अवॅलेबल आसा कितें आसा ताका म्हणजे कितें डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय

ते अ म्हजे जाय एज अ हॅड ऑफ द हाउज कांय तिचे बायलेचे जाय दवरूंक शकता त्री हंड्रेड पर मंथ नी ओके इ बेंकींग अवॅलेबल आसा हां हां ओके आनी आतां अ म्हज्या बाायलेचो न्ही त्या तुमच्या बेंकेंत असो एकांवट ना सो तीजे भांगर बीन अशें दवरपाक लॉकर मेळटलो कांय पयली एकांवट ऑपन करपाक जाय अशें कितें आसा करपाक मेळटले न्ही डायरेक्ट अ ओके टायमींग कितें तुमचो साडे धांक अ आनी सोंपता केन्ना म्हणजे बंद केन्ना करतात ओके ओके ओके ह्म आनी पासबुक मात्सो अपडेट करपाक जाय ते सांजचें करतात तशें नी सांजचे करतात बरें बरें बरें